हेलो हेलो आप प्रिंसिपल बोल रही हैं

हेलो आप रिया प्रिंसिपल बोल रही हैं हमको आप कहाँ से बोल आप कौन सी स्कूल की प्रिंसिपल बोल रही हैं

हाँ कौन से अपने स्कूल का नाम बता सकती हैं अच्छा उसका प्रिंसिपल हम आपकी स्कूल की जो छात्रा बोल रहे हैं जो मेरे पापा जो हैं एन टी पी सी में काम करते हैं तो उनका अचानक किसी कारणवश मतलब रिहन्त एन टी पी सी में ट्रांसफर ट्रांसफर हो रहा है जिस जिससे मेरे को टी सी कटवाना है क्योंकि मतलब तो क्या हम टी सी आप अपने स्कूल से मेरा टी सी कटवा सकती हैं क्या क्या मतलब डाॅकोमेंट्स में क्या क्या हम लेके आएँ अच्छा मेरे को टी सी वही ट्रांसफर टी सी मतलब मुझे हम नाइन्थ क्लास में पढ़ते हैं तो हमको नाइन्थ क्लास का टी सी लेना है लेकिन हम न पूरा मेरा पढ़ाई भी कम्पलीट तो हम न अभी एट्थ में मतलब हम न मतलब आठ में तो हम पढ़ते हैं लेकिन अभी हम पूरा अभी पढ़ाई कम्पलीट नहीं किये हैं अभी हम आधा ही पढ़ाई कम्पलीट किये हैं मतलब हम अभी हाफ ईयर अभी हम हाफ ईयरली ही दिए हैं हाँ वार्षिक वार्षिक वार्षिक परीक्षा हम नहीं दिए हैं पेपर एग्जाम मतलब मुझे न एट नाइन्थ का टी सी चाहिए नाइन्थ का नहीं मैं नाइन्थ में ही पढ़ती हूँ अच्छा ठीक है क्या क्या डाॅकोमेंट्स रहेगा लगेगा एक बार आप रिपीट कर दीजिए वही वही हम ले के आएंगे और

अच्छा ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा जैसे कि टी सी कटवाना है तो आपको मतलब आपको कोई उसका वो चाहिए होगा न प्रूफ जिसके मतलब तो ट्रांस ठीक है अपने पेरेन जैसे मेरे पापा काम पर चले जाते है तो क्या हम अपने किसी और पेरेंट्स को मतलब नहीं ले तो जी मेरी मैम मतलब मेरी मदर उतनी पढ़ी मतलब हाउस वाइफ है

ठीक है हम अपने ठीक है हम अपने भाई को ले के आएंगे आप आप टाइम बता दीजिए स्कूल का मतलब कब आएँ कितना बजे से आपका स्कूल का टाइमिंग है मतलब कल कितने बजे से कितने बजे तक हम आएँ नाइन से टू दो बजे तक के अन्दर आ जाएँ ठीक है